मुझे मुझे एक लक्ष्य मिला था जिसको मैंने अब खूब मेहनत करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी और यह समझ लीजिए कि मैं उस डेडलाइन तक पूरा करने के लिए एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो मैंने मेहनत करी उसको मैंने पूरा किया और उसको मैंने एंड टाइम पर उसको संभाला और समय पर वह पूरा काम करके उसको दिया मुझे दूसरे दिन में काफ़ी बीमार भी पड़ गया था मतलब मेरा एक जो टारगेट था कि मैं उसको पूरा करके आगे बढ़ूँ